दौड़ा कन्नै जेह्ड़े मिगी इंस्पाइर करदे ओह् ऐ मतलब कि घरा आह्ले गै करदे अपना आप बी करदा मिगी इंस्पाइर इंस्पाइर करने दी गल्ल केह् ऐ कि अस न गरीब बंदे मतलब दौड़ लाने गी अस केह् करने होन्ने कि फिजिकल ऐक्टिविटी साढ़ी स्ट्रांग रौंह्दी ऐ बंदा पूरा फुल्ली फिट्ट रौंह्दा ऐ हैल्दी रौंह्दा ऐ हैल्दी रौह्ने कन्नै केह् ऐ कि सानूं शरीर गी फायदा होंदा साढ़ा शरीर जेह्ड़ा ऐ ओह् स्हेई बर्क करदा डेल्ली मतलब फिजिकल ऐक्टिविटी फिजिकल ऐक्टिविटी करनी चाहिदी जेह्दे कन्नै साढ़ा शरीर मतलब पूरा फिट्ट रौंह्दा फिट्ट रौह्ने कन्नै सानूं हैल्दी डाईट मेनटेन रक्खनी चाहिदी मेनटेन रक्खियै मतलब कि सानूं बड़ा कुछ फायदा होंदा फायदा होने कन्नै मतलब कि सानूं जेह्ड़ी साढ़ी हाव्वी ऐ मेन अजकल्ल लड़कियें अल्ल झांके दे रौंह्दे मुड़े मुड़े जिन्ने उ'नें गी झांकदे रौंह्दे न ओह् उन्ने फिट्ट रौंह्दे न ते साढ़ी एज़ नू इन्ना जैदा इप्रैस्ड होंदा मिलदा ओह् अस मतलब जिन्ना फिट्ट रौह्ने न उन्ना स्हेई ऐ मतलब की इंस्पाईर इ'यै चीज़ ऐ मतलब कि जेह्ड़ा बंदा मतलब घरों माड़ा होंदा ओह् मतलब कि दौड़ां दुड़ां लांदा फिर डिफैंस दी त्यारी करदा फिर उस्सी रनिंग रुनिंग करनी पौंदी इ'यां बी स्कूलें दी तरफों उस्सी निक्के होंदे दौड़ा दूड़ां लानियां चाहिदियां कठुआ लैवल च डिस्टिक जंदे स्टेट लैवल जंदे दौड़ां दूड़ां लान सौ मीटर दो सौ मीटर पंज किलो मीटर मैरॉथम काफी सारी होंदियां बड्डियां बड्डियां जिन्नियां बड्डियां होन उन्ना बंदा शैल होंदा मतलब अग्गें पुज्जने गी लैवल इंक्रीज़ होंदा रनिंग प्रोफैशनल होंदी गै निं ऐ मतलब रनिंग जिन्ना बंदा रनिंग करै मतलब कि ओह् अपने तांई बैलड़ ऐ मतलब स्हेई बंदा तंदरुस्त रौंह्दा जिन्ना तंदरूस्त र'वै उन्ना मतलब शरीर बंदे दा बर्क करदा बर्क करने कन्नै केह् ऐ कि मतलब कि तुस जिसलै दौड़ लान जंदे ओ सारें कोला दा पैह्लें तुआढ़े माईड़ सैट दी गेम होंदी मतलब बंदा अगर दौड़ै बंदा दौड़ा दा अगर ते नोहाड़े दमाक च नैग्टिविटी आई गेई अगर नेईं दौड़ना ओह् ते इंस्पायर प्रोफैशनल कुछ निं होंदा ओह् बंदे दे खुद माईड़ सैट च होंदा कि तुसें अपने आपै च इंस्पायर होना ते दौड़ां लाओ दौड़ा लाने दा बंदै अन्दर इक कीड़ा होंदा कीड़े दी गल्ल केह् लत्तें च दम चाहिदा जिन्ना बंदे दी लत्तें गी दम होऐ इन्ना बंदा दौड़ी सकदा ते दौड़ म्हेशा रीस कन्नै करो मतलब इक दुए गी दिक्खियै दौड़ा करो जिन्ना अन्दर जान ऐ पूरा लाइयै छड्डो जिन्नी जान लाग्गे उन्नी मतलब कि तुसें अच्छा खास्सा मतलब कि स्टैमनां इंक्रीज़ करनां ते हून सबतो मेन गल्ल एह् ऐ कि जेह्ड़ी में मतलब कि अचिवमैंट लैत्ती ऐ दौड़ा बिच्च जदूं दा में स्टार्ट कीती ऐ दसमीं पढ़दा हा जदूं में दौड़ स्टार्ट कीती ही दौड़ लाना शुरू कीती ते में पैह्लें बी में स्कूलें दी तरफ दा दौड़ लान गेआ सौ मीटर दी दो सौ मीटर काफी सारे पैह्ले नंबर आया दुए नंबर आया कदैं त्रिये नंबर बी आया ते दौड़ लाने कन्नै केह् होंदा कि बंदा मतलब जेह्ड़ा थुआढ़ा कांफिडैंस ऐ ओह् इंकीज़ होंदा कांफिडैंस इंकीज़ दौड़ लाने कन्नै काफी सारा बंदा मतलब कि सब कुछ इंक्रीज़ होंदा ऐ थुआढ़े मसल स्ट्रांग होंदे न थुआढ़ी मतलव कि फिजिकल ऐक्टिविटी इंक्रीज़ होंदी ऐ थुआढ़ी स्पीड़ बधदी ऐ मतलब कि जिसलै तुस दौड़ लान्ने होन्ने सब तो पैह्लें तुस घरों जन्ने होन्ने सवेरै उट्ठियै मतलब थुआढ़ी डेल्ली दी रोटीन बनदी ऐ लार्म लगाना सवेरै सुवह सुरज दे पैह्लें उट्ठी जाना दौड़ लान जाना ग्राउंड च जाना मत्था टेकना ते मतलब कि सच्च सनांऽ पाज़िटिविटी आंदी बंदे दे माईड़सैट च थींकिंग जिन्नी बी जैदा ओह् पाज़िटिव ही पाज़िटिव आंदी मतलब कि जिसलै तुस दौड़ लान्ने होन्ने जिसलै दौड़ स्टार्ट कीती मतलब मत्था टेकेआ उत्थां दा दोड़ लाई जिसलै दौड़ लाई ते शुरु कीता दौड़ लाई तुसें इक चक्कर लाया ते ओह् थुआढ़े स्हाब कन्नै दौड़ना मतलब कि किन्ना पंज किलो मीटर लानी दस किलो मीटर लानी सब तो पैह्लैं ते बंदे कोला दा एह् ही दो किलो मीटर तिन्न किलो मीटर जेह्ड़ा भलेआं गै माड़ा बंदा होग जैदा तो जैदा किन्नी लाई लैग सौ मीटर लाई लैग दो सौ मीटर लाई लैग हून मेरे अट्टे बंदै प्रैकटिस कीती दी पैह्लें दी में जंदे मतलब दो किलो मीटर लाई होनी खिच्ची त्रिड़ियै लाई ते आस्ता आस्ता प्रैकटिस करदे रौह्गे करदे रौह्गे थुआढ़ा स्टैमना बधदे रौंह्ना बधदे रौंह्ना जि'यां थुआढ़ा स्टैैमना बधदा रौह्ग बधदा रौह्ग तुसें मतलब डे बाए डे दिन बाए दिन मतलब थोआड़े अन्दर जेह्ड़ी पावर ऐ ओह् इंक्रीज़ होनी जि'यां थोआड़ी पावर इंक्रीज़ होगी तुसें दौड़ लांदे होई मतलव अपनी पावर इंक्रीज़ करनी इंक्रीज़ किती तुस जि'यां इंक्रीज़ करदे जाह्गे इंक्रीज़ करदे जाह्गे तुसें दौड़ बधांदे रौह्नी बधांदे रौह्नी ते मेन गल्ल एह् ऐ कि जिसलै तुस दौड़ लान जन्ने होन्ने दौड़ लान जंदे ओ तुस ते इक दो दिन थुआढ़ै मतलब कि क्रैेमस पौन लग्गी पौंदे उत्थै केह् होंदा डिमोटिवेट होई जंदे बंदे ओह् दौड़ लाना बंद करी ओड़दे प्रैकटिस बंद करी ओड़दे जिसलै ओह् प्रैकटिस बंद करदे ते फिर ओह्दे बाद ओह् केह् करदे कि घर बैठी जंदे फिर ओह् पंज छे दिन बाद फिर जंदे फिर ओह् डिमोटिवेट होई जंदे जेह्ड़ा बंदा कांटिन्यू करदा र'वै दिन बाए दिन मतलब दिन बाए दिन ओह् नां मतलब कि कुछ मंथ बाद दो मंथ बाद इन्ना स्ट्रांग होई जंदा नां ओह् रन्निंग करदे टैम उस्सी परवाह् निं होंदी मतलब कि अन्दर ही सटैमना निकलदा दौड़दे होई ओह् खुद बोलदा कि में दौड़ा मतलब कि ओह् अन्दरों जान मारदा कि फुल्ली इन्ना जैदा केह् ओह् स्टांर्ग होई दा होंदा हार्ड होई गेदी होंदी ओह्दी बॉड्डी ऐपस निकले दे होंदे ढिड तों पट्ट स्ट्रांग होंदे मतलब ओह्दी लत्तां स्ट्रांग होंदियां कोई उस्सी परवाह् निं होंदी क्रैंमस पवा दे पीड़ां पवा दियां कुछ निं होंदा उस्सी ते दौड़ लाने दे बाद म्हेशा एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज निं करगे ते थोआड़े मतलब दौड़ कुछ निं बैनिफिट मिलना केईं होंदे दौड़ लान जंदे घरों दौड़ लाइयै ते बापस आई जंदे ओह्दे कन्नै थोआनू इन्ना जैदा बैनिफिट निं मिलना जिन्नां मतलब तुस दौड़ लाने दे बाद ऐक्सरसाइज करगे डंड मारो शंड मारो शैल करियै स्ट्रैंथ मिलनी थुआनूं अचिवमैंट मिलनी अच्छी खास्सी मतलब म्हेशा इक जगह फोक्स करो अगर तोआनू कुछ चीज़ इंस्पाइर करा दी जि'यां तुस बोला ने कि थोआनू रनिंग तांई केह् चीज़ इंस्पाइर करदी में सनाया कि मिगी एह् चीज़ करदी इ'यां कोई नां कोई हर बंदे दा मतलब रोल होंदा मतलब कि कोई नां कोई ड्रीम होंदा कोई कुछ करदा कोई कुछ गेमस खेलदा कोई किश म्हेशा कुछ नां कुछ चीज़ इंस्पाइर करदी उ'नें अचीवमैंट बी लेई होनी फिर अपनी जिन्दगी च जां इन्नी खास्सी मतलब इन्नी जैदा बड्डी कदें मतलब कि अचिवमैंट निं मिली पर हां इक दो बार दौड़ लाई में डिफैंस दा असपाइरैंट बनियै दौड़ लाई मतलब जिसलै में दौड़ लान लग्गी प्रैक्टिस करने दे बाद में दौड़ लान गेआ उत्थै मेन बाग जदूं मेन मतलब कि जिस दिन मेन जाना हा दौड़ लान ते उस दिन गेआ ते दोड़ लाना स्टार्ट कीता पंज सौ छै सौ ग्रुप हा बने दा मतलब दौड़ दा दौड़ेआ ते पैह्लै चक्कर र्हाम नाल लाया दुआ लाया त्रीया लाया जिसलै चौथा चक्कर लान लग्गा जेह्ड़ा पैह्लै बंदा हा ओह्दे अल्ल दिक्खेआ एह् बंदा महा अग्गें दौड़ा दा ऐ उस्सी क्रास करना ऐ मतलब उस्सी दिक्खियै इंस्पायर होआ मतलब रीस कीती में रीस करने कन्नै केह् होआ कि में सोचेआ कि में हून इस्सी क्रास करियै छड्डना क्रास करियै छड्डनां में अपने स्टैप मतलब इंक्रीज़ करना छड्डे इंक्रीज़ करने में चाल्लू कीते ऐ आस्ता आस्ता सौ मीटर दो सौ मीटर तिन्न बंदे कट्टे दो बंदे कट्टे जिसलै इक बंदा रेहा उस्सी कट्टने दी ट्राई कीती ओह् मेरे कोला दा नेईं कटोआ मतलब में हार निं मन्नी में फिर बी मतलब कि लग्गा दा हा लग्गा दा हा अच्छी खास्सी में बोला दा हा ओह् कंफ्यूजन ऐ ओह् बता रहा हूं आपको अ'ऊं उस्सी बड़ी मतलब ट्राई कीती फिर सौ मीटर डाउन होआ फिर थोह्ड़ा मोराल डाउन होई गेआ मेरा अगर में चांह्दा हा अन्दर दा जान मारदा हा ते उस्सी क्रास करी सकदा हा अगर तुस चांह्दे हो मना च कि तुसें कुछ करना क्रास कुछ करी सकदे ओ अगर थोह्ड़ी माईंड़सैट दी मेन ऐ सारी तुस आक्खा दे मतलब तुसें करना ऐ करना ऐ अगर तोआड़े दिमाग च माईड़सैट च नैगेटिव थिंकिंग ऐ नेईं होना ते होना गै नेईं ऐ माईड़सैट च तुस सोची लैग्गे कि होना ते ओह् होना गै होना मतलब कि जेह्ड़ा माईंड़सैट सारी गेम गै माईंड़सैट दी होंदी चीज़ गै थुआनूं इंस्पायर काफी सारियां चीज़ां न इंस्पायर करदियां कि कुसै बंदे दा कुछ होंदा कुसै बंदे दे कुछ में अपना बता रहा हूं मेरा एह् होंदा कुसे दा पता नां कि केह् होंदा ऐ कोई मतलब ऐथलीट ऐं नां कोच ऐं मतलव नां कुसे गी जानदा में बस इक असपिरैंट हां उस्सै स्बाब नै बता नां कि इस्सै चीज़ै च हॉब्बी ऐ मेरी हॉब्बी बी निं ऐ प्रोफैशन बी निं ऐ मे अपने टाईम को अच्छा करने केह् लिए करता हूं ओह् तुस पुच्छा न जिसलै तुस रनिंग करने होन्ने ते तुसें अचिवमैंट किन्नियां लेइयां अचिवमैंट में इ'यै लेई कि इक एह् दौड़ लाई दो तिन्न होर कि दौड़ लाई हां स्कूल लैवल बी छोटे होंदे बी लाइयां फिर में जिसले थोह्ड़ा हाई मिडल कलास स्कूल च पढ़ेआ उसलै बी में थोह्ड़ी मतलब रनिंग रुनिंग च गेआ दौड़ दो किलो मीटर तिन्न किलोमीटर लाई जेह्ड़ी मेरी समझो फिजिकल स्ट्रैंथ ऐ जेह्ड़ी ओह् एह् ऐ कि में मतलब बंदे गी दिक्खियै मतलब जिसलै मिगी अपने माईंडसैट च आईया कि मिगी बंदे गी मतलब अन्दर तों जान लानी ऐ ते में फुल्ली ओह्दे बिच्च कंट्रीब्यूशन दिन्ना होन्ना फिर में उस्सी क्रास करने दी फुल्ल ट्राई करना होन्ना फिर में एह् निं सोचदा कि मेरे कोला दा लग्गनी जां नेईं लग्गनी अगर में सोची लेआ कि हून में करना ते करना ते फ्ही में करना बंदे दा इक माईंड गै होंदा जेह्का बंदे गी पाज़िटिव वे च लेइयै जंदा जिसलै तुसें अपना पाज़िटिव वे स्टार्ट करना चाल्लू करी ओड़ेआ तां तुसें अपना हंडर्ड परसैंट देना शुरू करी दित्ता तो मतलब कि तुस अपना रज़ल्ट थोआनू पाज़िटिव मिलना जिसलै तुसें गी पाज़िटिव रज़ल्ट मिलना फिर तोआनू पता लग्गना कि किस चीज़ नै मिगी इंस्पायर कीता कि कि'यां मोटीवैट होआ अजकल्ल बड़े सारे ऐथलीट होंदे रनिंग च उ'नें कोई नां कोई चीज़ तो इंस्पायर होए दे होंदे ओह् साइन बोलदे दिक्खी लैओ उ'नें बड़ा सारा हार्ड बर्क कीते दा ओह् बी कुसै चीज़ ते इंस्पायर होएया होना ओह्दी बी कोई फिज़िकल स्ट्रैथ होनी उ'न्नें काफी सारी अपनी जिन्दगी च अचिवमैंट ते मिलखा सिंह दिक्खी लैओ तुस ओह् बी बंदा मतलब बड़ा जैदा उप्पर तक पुज्जेआ में बोल्ली सकना कि कुछ बंदे होंदे जिं'दे कोला नेईं लगदियां पर में एह् बोलना कि जिन्ना तुस प्रैक्टिस करी लैग्गे उन्ना तुसें उप्पर पुज्जना जिन्ना तुस उप्पर पुज्जी सकने जिन्ना तुस मैंह्नत करी लैग्गे हार्ड बर्क करी लैग्गे बंदे गी मतलब स्ट्र्ंग बनांदा अच्छे खास्से मतलब कि हार्ड बर्क मतलब बंदा गी बनाई सकदा हून तुस बोला ने कि मतलब कि जेह्ड़े थुआढ़े इंस्पायर करदी थुआनूं रनिंग इंस्पायर ते कोई चीज़ निं ऐ पर में ते अपना टैम मतलब इक गोल्ड मतलब कि अच्छे खासे दिन लाने के लिए करता हूं जितना था मेने बता दियां आपको होर बी काफी कुछ था मतलब की जो मेन मतलब जो चीज़ें हैं इंस्पायर करने के लिए बो होंदी ऐ मेरी फैमली उनको देख के करता हूं और अपना अच्छा दिन लाने के लिए कर रहा हूं